हमारे गाँव में प्रचलित अनेक घरेलू उपचार हें जैसे की कमर दर्द के लिए हमारे गाँव में अनेक पेड़ पौधे हें और पेड़ पौधें हें जिसकी पत्तियों को कमर में बांधने से उसका दर्द सही हो जाता हे और अनेक हल्दी को गर्म करकर लगाने से भी कमर दर्द सही हो जाता हे अनेक प्रकार के हमारे गाँव में औषधियाँ मिलती हें जिससे कि अनेक प्रकार के घरेलू उपचार भी हैं हमारे मोहल्ले या गाँव में तो वहाँ पर यह सब करने से हमारा कमर दर्द सही हो जाता है और किसी भी पौधे या पत्तियों को बिना देखे या इस तरह नहीं लगातें हैं पहले उस पौधे को मनार चीस उस पौधे का नाम है मनार की पत्तियों को लाकर उसको अच्छे से गर्म कर कर उसके बाद उसको अच्छे से सेंकने के बाद उसको गर्म यानि हल्का सा गर्म हो और एक कपड़ा लेकर सूती कोई कपड़ा लेकर उसको करे कमर में लगा कर जहाँ पर दर्द है वही पर लगा कर उसको अच्छे तरीके से बांध लेना चाहिए टाइट सूती कपड़े से जिससे कि कुछ देर बाद उसको इसी तरह दो तीन टाइम बांधने से कुछ देर बाद उसका दर्द गायब हो जाता है